हमरा सब छोटको मोबाइलपर बात करै छियै सब मोबाइलसँ बात करै छियै डाइरेक्टो करै छियै ओहुना करै छियै आरो दू टा लोगो भी देखै सुनै छै ओहो कऽ लै छै बहुत तरहके बात होइ छै बिडियो काल होइ छै कहुना होइ छै छोटको मोबाइल से होइ छै बड़को मोबाइल से होइ छै बहुत तरहके बात होइ छै आब बाली से ओहो बात करै लागै छै ओहो देखे लागै छै बात करै लागै छै हँ लेकिन बहुत तरहके बात होइ छै दू टा धिआपुता छै ओहो देखे लागै छै ओहो बात करऽ लागै छै एहिना होइ छै आब कोइ बच्चे छै आब मोबाइलके कहूना करैए लागै छै बाजैए लागै छियै एना नहि करि मतलब एहिना होइ छै छोटको से करै छियै बड़को से करै छियै कोनो बिडियो कॉल होइ छै एना होइ छै या कोइ बाजबे करै छै कि एना होइ छै ढेरिक तरहके होइ छै झूठ साँच आब धिएपुते छै ओहो बात करऽ लागै छै बच्चे छै ओहो हरान करऽ लागै छै बात करऽ लागै छै आ ई ढेरिक तरहके धिआपुता बात करऽ लागै छै छीनो करऽ लागै छै कभी बड़को मोबाइल से करै छियै कभी छोटको मोबाइल से कभी बिडियो कॉल भए जाइ छै कभी नहियो होइ छै अच्छा तरह से एहिना टाइम बित रहल छै बहुत बात होइ छै ढेरिक एहिना होइ छै टेन्शन बहुत तरहके बालबच्चाके पढ़ैबो लिखैबो करि ई करि पैसा वैसाके दिक्कत होइ छै टेन्शन होइ छै बढ़ै छै बोलै छियै एहि घर जा ओ घर जा मर्दनेके बहुत अच्छा तरहके बात कहे पड़ै छै